मनोरंजन मनोरंजन के लिए तो होशंगाबाद सबसे अच्छा है होशंगाबाद में नर्मदा जी हैं नर्मदा जी में बढ़िया सुबह जाओ नहाओ धो पूजा पाठ करो उसके बाद क्या रहता है मंदिरों में घूमो और यदि तुमको ज़्यादा ही कुछ करना है तो घाट पर बैठो घाट पर बैठकर बढ़िया पूरा दृश्य देखा नर्मदा जी का नाव चल रहीं हैं हर प्रकार के लोग आते हैं बाहर से भी आते हैं तीज त्यौहार सभी लोग आते हैं बढ़िया घाट पर बैठो घाट पर बैठकर नाव देखो ना मतलब जो नर्मदा जी की जो उस साइड हैं उस साइड जो घाट दिखते हैं हरियाली दिखती हरे भरे पेड़ दिखते हैं बहुत अच्छा लगता है घाट पर बैठना और फिर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके तुम अपने घर आ जाओ शाम को जो शाम को जाओ तो हम लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ पर दीपक लगाकर आते हैं नर्मदा जी में हम लोग जाते हैं दीपक लगाने जाते हैं और दीपक लगाके आते हैं फिर वहाँ घाट पे दस पंद्रह मिंट बैठते हैं सभी लोगों से मिलते जोड़ते हैं बात करते हैं फिर उसके बाद आते हैं हम लोग राम जी बाबा पे राम जी बाबा पे बैठते हैं राम जी बाबा पे बैठते हैं वहाँ बैठके प्रसाद लेते हैं झाड़नी देते हैं और फिर वहाँ का मेला देखते हैं सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ का मेला है राम जी बाबा का राम जी बाबा के मेले में हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं जो हर मेले में मिलती हैं बाहर के लोग आते हैं घूमने में फिरने में बहुत अच्छा लगता है फिर वहाँ से चलो घूमने के लिए सलकनपुर भी है खर्रा घाट भी है खर्रा घाट का पुल तुम तो ऊपर से खड़े होकर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा खर्रा घाट के पुल में चार पुल बने हैं जिसमें से दो रेलवे के हैं और दो एक मतलब टू विलर या फ़ोर विलर का है तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है कई लोग तो क्या होता है कि घूमने भी जाते हैं खर्रा घाट पर पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पत्थरे हैं सीढ़ियाँ हैं बढ़िया वहाँ दाल बाटी बनाओ घूमो फिरो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा घूमने का और मनोरंजन के लिए हमको होशंगाबाद ज़्यादा पसंद है उज्जैन मथुरा वृंदावन ये चीज़ें हमने देखी नहीं हैं इसलिए हम उस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकते हम लोग तो वर्णन कर सकते हैं होशंगाबाद का बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं